हैल्लो हां जी हां जी मैं डाक्टर बोल्ला नी हां दस्स बच्चिये केह् कम्म केह् गल्ल ऐ

हां ते बच्चे तुसैं फोन किन्ना क दिखदियां

घट्ट ही दिखदे ओ ते कोई बड़ा गुस्सा नी करना अपने आपूं थोह्ड़ा शांत रक्खना ते जे बड़ा गुस्सा आए थोह्ड़ी मैडिटेशन आक्खदे नी जिन्नू असीं ध्यान च बैठने आं किते उद्धर बैठना ते एक्सरसाइज जोगा बगैरा करना जिल्ले एह् एह् होंदा ना मानसिक संतुलन जोगा करना उ'दे नाल जेह्ड़ा साढ़ा मस्तिश्क ऐ ओह् शांत रौंह्दा ते बद्ध कोला बद्ध सवेरे उट्ठियै जोगा करो ते मैडिटेशन च बैठो दस मिंट पंदरां मिंट अद्धा घैंटा जिन्ना बी बैठी सकदियां ते ज्यादा कोला ज्यादा फोन कोलू अपने कोलू दूर रक्खो फोन गी ते बस मैडिटेशन ते जोगा च ध्यान देओ ते फिर करियै ते फिर मिगी सनायां केह् हाल ऐ